हेल्ल' हेल्ल' सोरमोन अ आंनो औ औ न'आवनो दङ आङो मामोन

अ माथिंनिफ्राय फैदों नोंलाय अ अ दे दे फैबाय था बे हरिसिङा फैनाय लामाथिं फै बे खाफुरफुरा होन्नाय मोनसे गामि माबा दङ बिथिं हाबलांबानो जाबाय साहाथिं अ माजों फैदों नोंलाय अ काराथ' हाबनाय नङा लामाया इसे गाज्रि गारि फिसा लानानै फैनांगौमोन अ अ फै फै अ एसेबां एसेबांबो गोजान नङा बेथिं फैबाय थाबानो सिद्दा फैबाय थाबानो मोनगोन अ ओमफ्राय नोंसोरलाय आलासि जानो फैदोंना ओरैनो गिदिंनो फैदो अ फै मोजांसो जायगायालाय जोंनिया खिन्थु लामाफोरा बाहाय हामा आरो गारि गिदिर सोजाया गारि फिसाजोंसो फैनांगोन अ फै नायनोलाय रिज'र्ट मोनसे दङ ओमफ्राय साह बिलाइ बागान हाजो मोजांआनो मोजां आलाय फै नोंसोरो बे रिज'र्टआव फैनो हागोन फट' थिखांनो हागोन अ फै फै मोजांसो मोजांआलाय औ दे होनबा ना अ